हेलौ लामायाथ' जेनबा बङाइनिफ्राय काजलगाव काजलगावनिफ्राय बेंटल आरो बेंटलनिफ्राय नों गामियाव फैगोन ना ए लामायाथ' बङाइनिफ्राय बेंटलसिमआव मोजांआनो बेंटलनिफ्राय गामिसिमआव जेन'बा नावसो सालायो दा दालां जायाखै दालांआथ' जेन औवानि जेनलाबसो बानायो मानि दा बानायथ'आखै आरो खस्थ'आनो अबेसिम ओमफ्राय आं लायनांगौआ जेन'बा नों फैगोनआव ए दे लायजागोन दे साइकेलआथ' सालायजायो सालायजानाया ओमफ्राय नों खस्थ' मोनगोन ना गारिया नावसिम नावसिम फैया नो गारि बेंटलनिफ्राय जेन'बा नोङो बेंटलनिफ्राय नावसिम फैबाय आरो नावनिफ्राय आरो नों नाव गाखोनानै चेन्ज खालामनानै आरो नोङो अट' गाखोफिननो हागोन जेब्ला नों होम्बा गामिसिम सौफैबाय आरो औगुरिसिम दङ बिदिनो साहा दखान दङ औ जायो है ओरैनो सलिसाबो नायजागोन जोंनाबो औ जोंना बस्थिसो जाहैबाय नालाय हा अबावथो टाउननि बायदि जानो ए मोनो मा मा मैगं मोनो ओमफ्राय गासिबो मोनजोबो मोनो गैया दामआ बारा नङा मुथायाव दस थाखा फानो जेनेबा जोगोनार बिजौ बिदिनो मैफ्राय ओमफ्राय बिदिनो ए औ दे दोनसै